ہاں جی جی جی ہماری بچی کو سکھانا ہے ڈانس بیٹی ہے میری ان کو ڈانس سکھانا تھا

جی سر متھلا ہی سکھانا ہے ڈانس ہم چاہتے کہ ہماری بیٹی ہندوستان میں ہے تو کچھ اچھا کلچر سیکھے کچھ اچھا سیکھے اسی وجہ سے

جی اور ایڈمیشن کے لیے کس ٹائم ہاں جی جی اچھا اس میں سر ڈریس وغیرہ بھی ہے جی یا مجھے باہر سے لینا ہوگا جی ٹھیک ہے او کے